दस से ले कर दस लाख तक के बीच की पाँच संख्या है दस हजार नौ सौ नब्बे सत्र हजार नौ सौ चालीस बीस हजार पाँच सौ पचास पन्द्रह हजार सात सौ चालीस हजार नौ सौ निन्यानवे